टेक्लोजी में असांखे रोज़गार लाइ कंप्यूटर जो वधीक महत्व आहे उन सां असां पंहिंजे स्कूलनि में या कॉलेज में उन लाइ सिखण लाइ पंहिंजी डिग्री हासिलु करण लाइ

समाचार ऐं हुन जा सोशल मिडी सां जेके जुड़ियलु आहिनि उन्हनि खे अॻियां कीअं वधायूं